हरी ओम कहिड़ी शइ लाइ कर्ज़ु खपेव तव्हांखे मशीननि जे लाइ अच्छा छा कहिड़ी मशीनरी मतिलबु तव्हांजो व्यवसाय छा आहे फर्सांण पैकिंग फर्सांण किथे अथव तव्हांजो इहो कमु छा त हाणे कोई मशीन आहे हुते

हा हा मिली वेंदो न पहिरियों कोई तव्हां पहिरियों कोई कर्ज़ु तव्हांजो चालू आहे हाणे न हिकदमि पहिरियों दफ़ो था वठो अच्छा ठीकु आहे तव्हांजो हुन में डॉक्यूमेंट्स लॻंदा हिक महाराष्ट्र में स्कीम बि आई आहे ॾाढी सुठी जंहिंमें मशीनरी ते असांखे सब्सिडी बि मिलंदी आहे हा तव्हांखे डॉक्यूमेंट्स खपंदा आधार कार्ड पेन कार्ड इहे त हूंदा न तव्हांखे दस्तावेज़ ऐं सां लेसन बिज़नेस प्रूफ लाइ खपंदो उहो आहे तव्हांखे ठीकु आहे त कोई ॻाल्हि काने जाम सुठी स्कीम अथव मशीनरी लाइ जेकी महाराष्ट्रा स्टेट असांजी जेकी आहे उहा ॾाढो सुठो साहेकार कंदी आहे इन स्कीमनि ते त तव्हां डॉक्यूमेंट्स खणी अचो खणी आया आहियो डॉक्यूमेंट्स तव्हां हा हा घटि वारी हा हा सब्सिडी बि सुठी अथव ऐं घटि वियाजु अथव सभिनि में मशीनरी लाइ घटि वियाज ई ईंदो आहे हा तव्हांजो फोटो लॻंदो हा लेसन्स लॻंदो ऐं उद्यम रजिस्टर लॻंदो उहा सभु डॉक्यूमेंट अथव न तव्हांखे हिनखे हिनखे टे ॾींहं प्रोसेस में लॻंदा आहिनि टिनि ॾींहंनि खां टिनि ॾींहंनि में तव्हांजे बैंक अकाउंट में ई पेमेंट ईंदी अ या त मशीनरी जेका तव्हां वठो था डायरेक्ट हुन वटि ई तव्हां जो प्रोसेस थींदो तव्हां परचेस करे करे मना तव्हां ॻोल्हियो मशीन किथे आहे उहो तव्हां ॾिठी अथव मशीन के अञा तव्हां अञा ॻोल्हींदव मशीन ॾिठी अथव हा त उनजे उन डीलर जी जेकी आहे न असांखे सॼी डीटेल्स लॻंदी जेतिरी तव्हांजी पेमेंट आहे उनखे तव्हांखे घणा घणी रक़म जी ख़े उहा मशीन ॾेढु लख जी आहे ठीकु आहे न कोई प्रॉब्लम काने हा थी वेंदव इहो हुनजो मूंखे डिटेल्स लॻंदा सॼा न पंहिंजो जंहिंखां तव्हां परचेस था कयो मशीन पोइ डायरेक्ट पेमेंट जेकी आहे बैंक उन्हनि खे ई कंदी उहो प्रोसेस मां तव्हांखे सॼो ॿुधाए छॾंदुमि तव्हां इहे डॉक्यूमेंट्स जेके आहिनि हा मूंखे हाणे ॾेई छॾियो अगरि खणी आया आहियो त हा हा ठीकु आहे ऐं तव्हां तव्हां हिन जेकी मइ इहा स्कीम आहे तव्हांजे जेकी फील्ड में आहिनि जेका फरसान ऐं इन में उन्हनि खे बि ॿुधाइजो जीअं असां न मोटिवेट कयूं ठीकु आहे ठीकु आहे हरिओम